जीअं त थाणा में घणे ई स्कूल कॉलेज आहिनि उन मां के त प्राइवेट आहिनि ऐं के सरकारी प्राइवेट फीस ॾाढी वॾी आहे जेके भणे सघंदा आहिनि उहे पंहिंजे ॿारनि खे उते पढ़ण लाइ मोकिलींदा आहिनि पर जेके न भरे सघंदा आहिनि उहे पंहिंजे ॿार खे स्कूल सरकारी स्कूल में मोकिलींदा आहिनि उते फीस न हूंदी आहे ऐं उते किताब ऐं की कॉपियूं पिण फ्री मिलंदियूं आहिनि सरकारी स्कूल में बि पढ़ी करे घणेई ॿार वॾा वॾा कोर्स करे सफलता हासिलु कई आहे जीअं त डॉक्टर थिया आहिनि सी ए थिया आहिनि के त वरी साइंटिस्ट बि थिया आहिनि इन में ॾाढो वॾो फ़ख्रु महसूसु थींदो आहे